औ हेल' औ ओमफ्राय औ जोंना डन बस्क' निफ्रायथ' एबारहाय रिजाल्टा मोजाङानो जादों ओमफ्रायनिहाय फिच फ्राबो बिदिनो एफर्डेबल खा आरोना ओमफ्रायनिहाय क' कारिकुलार एक्टिभिटिस फोर मेरला थागोन स्टुडेन्स फोरनि थाखायहाय जाहाथे बिसोरो गावसोरनि आइडियास फोरखौहाय डेभेलाप खालामनो हायो गावसोरनि इक्सट्रा स्किलस फोरखौहाय थानायफोरखौहाय माबा देखायसारनो हायो स्टुडेन्स फोरनि जुनियरस फोरनि आरो टिसार्स फोरनि गेजेरावहाय आरो फोरोंनायफ्राबो गासिबो मोजाङानो टिसार्स फ्रा बाहेरानिफ्राय फैनाय खायफा आरो खायफा लकेल निनो आरो बिसोरनोहाय माबाखौहायबो मा होनोमोनलाय माबाखौबो औ फैसाखौहायबो सेलारि खौबो मोजाङैनो होयो ओमफ्रायनिहाय औ थागोन नोंसोरो दे सानडे

मायाव क्लास जाफुनाय समाव दे नोंसोरनि सुबिदा बादि फैदो होनबालाय औ बिदिब्लालाय गाबोन समफोर फैनो हागोन दे गाबोनहाय फरटिन जायो ओमफ्रायनिहाय समफोर फिफटिन जायो फिफटि नाव अ दे फैबानो जाबाय टाइम खौहाय खिन्थाहरनो हागोन नामा टेन थारटि ना दे बिदिब्ला आङो स्कुल नि प्रिनसिपाल नो खिन्थानानै दोनसिगोन आरो औ दे